म्हजी फेवरेट गेम म्हणल्यार इ फुटबॉल नॅचरली म्हाका फुटबॉल खूब आवडटा सो आय वॉज लायक म्हाका ही गेम खूब आवडपाक लागली सो ह्या गेमीन हांव म्हज्या फ्रेंडा बाराबर खेळूंक शकता इवेंट्स करूंक शकता आनी ह्या गेमीन आमकां ए स्पोर्ट्स म्हूण खेळूंक मेळटा जातूंत आमकां जिकल्यार पयशे मेळटा जाय तशें विनींग प्रायसीस आसता आनी म्हणल्यार तुमी आमी इंडियाक रिप्रेजेंटूय करूंक शकता इफ यू आर देट गूड इन दीस गेम सो तुमी ही गेम खेळूंक शकता इ फुटबॉल खूब बरी आसा